अ हेल' मा खबरलै आदा

अ अ अ अ गारि नांगौ आरो ने अ नों अ अ अ अ दे आंथ' दा नै उदालगुरियावसो माबा लांफैदो आङो दखाननि माल माथा लांफैदों ओमफ्राय ओरैनो मा दिनखालि नांगौमोन आदा औ औ औ

ए अ अ अ अ जागोन दे जागोन दे गामि खाथिनि आरो मानोथो लाङा जानो लांगोन दे ओरैनो मा बारायाव लांगोनफालाय औ ए औ औ भाराथ' ओरैनो गारि हिसाबबो लायो इसेल'बालाय कुइन्टेल हिसाब लायो गारि गंसे जागोन नामा आदा अ अ अ अ ओरैनो आंनाथ' डिआइ नालाय माबा लायो पास्स' लायोलै आदा पास्स' औ पास्स' लायो औ हाथायसिम औ बोख्लायना हैगोन आरो औ सुखानाय दा ने सुखानायसो अ गासैबो दे अ दे होमब्लालाय अ जागोन दे औ अ फुङाव औ औ खैथासोआव थांगोन होमब्लालाय

अ अ जागोन दे जागोन दा औ जागोन बर्थमान गारिया मोजाङै दङ दंनायालाय ओइ नै दाख्लैसो एसे गाज्रि जानायखाय फाहामदोंमोन आङो दा जेबो टेनसन जालालै आदा मोजाङानो मोजाङानो खारो अ अ अ अ दे दे होमब्लालाय आंबो बेलेगनाव जबान जाला नङा होमब्ला जागोन दे आदा अ अ दे दे दे दे जाबाय दे